हमरा अपना ई जरण्डा लभैर चौक ढालापर सँ जरंडा एगो चौपट्टा पड़य छै ओइपर सँ दौड़ साथी जरातीमे दौड़य रहियै हियाँसँ पान गाछी तकमे दौड़ैत रहियै हेबिट बनबैत रहियै दौड़य धूपय रहियै दौड़ैत धुपैत धुपैत धुपैत धुपैत सिखैत सिखैत तब दौड़ कहलकय लोग चलहि दौड़ही के पहिने अगुआइ छही के पहिने जितबिहि जे जितबिहि से अपना दबाव माल पानि खर्च होतौ तोरा उपर दौड़ैत दौड़ैत गोर हाथ पान गाछी ढालासँ पहिनहे गिर गेलियै दौड़ते दौड़ते जरण्डापर सँ जरण्डापर सँ जाइते जाइते पान गाछी ढालासँ पहिनैये गिर गेलियै तऽ गोर हाथ फुटि गेल मगर तइयो अगुआइ गेलियै पान गाछी बोर्डर छियै दुर्गास्थान पान गाछी धाम पान गाछी धाम जे कहय छियै हमे अपन अभी बेगूसराय क्षेत्रमे उ धाम छिकथी ओइ धामपर हमरा छुवएके रहय उ छुइ कऽ फेर हमरा लौटऽके रहय हियाँ जयराम छरकी अपना लभैर चौक ढालासँ आगा हुवाँ धैर दौड़ फेर हियाँ चलि अयलियै पुरस्कार हमरा मिललै जे खुशनामा दैके रहय से लोग देलकय देते हुयेके बाद फेन खोजनाइ लोग चालू करि देलकय खोजनाइ चालू करि देलकय फेन पसपुरा दौड़ान कयलियै हियाँसँ पसपुरा आओर उला बीचमे दौड़ान होइ रहय औला धरिमे दौड़ले चल गेलियै एकदम कऽ औलासँ फेन दौड़ल हियाँ चलि अयलियै पसपुरा ढालापर पसपुरा ढालापर दौड़ले दौड़ले दौड़ले दौड़ले हियाँ फेन चलि अयलियै दौड़ते दौड़ते बीचमे फेन एगदा गिर गेलियै गिर गेलियै गिर गेलियै तऽ फेन ठेहुनावला फिल्लीमे चोट लगल फेन भी उठि गेलियै उठलाके बाद फेन केलियै फेन भी तैयारीमे लगि गेलियै कि अगिला आदमी पिछला आदमी हमरा पीठपर कहाँ धएके अयलय फेन उठिके तैयार होइ कऽ ओकरासँ आगा भागि गेलियै आगा हो गेलियै राजा उ हमरा पीठपर अइलय एक हाथ बजलय ता धरि हम छुइ देलियै अपन झण्डा झण्डा छुइ देलियै झण्डा छुटि देलियै तऽ जीत गेलियै जीत गेलियै तऽ फेन ओइजाँ हमरा खर्च मिल गेलय खर्च लेते हुये फेन ओइजाँसँ दौड़ते हुये फेन चलि अयलियै दौड़ते दौड़ते फेन एकदा दोहराइ देलियै कहलकय एक दाहर दौड़ह एकदा आओर फेन दौड़लियै दौड़लियै तऽ फेन निकलि गेलियै जीत गेलियै जीत गेलियै जीतते जीतते हियाँ परिचय लेलियै माल मिललय हुवाँ परी तीन बारी जितलियै तीनो बारी हजार हजार रुपैआ पुरस्कार हमरा मिललय अपना मोनसँ खुशनामा देलकय अपन मिठाइ जे सबके खिलेलियै हमहुँ एक हजार जेबियोमे रखलियै दू हजार रूपैआ सब दोस्ते महिममे सबको खिलाइ पिलाइ दे अइजे मेथो चौकपर कैलास मोटल होटल छै लभैर चौक ढलापर ओइजाँ खेलियै पिलियै सब खिलेलियै सबके खुशनमा होइ गेलय खुश होइ गेलय हम अपन जीत गिया जीत गिया जीत गिया जीत गेलियै सब किछु करते हुये फेर अपना ढालापर दौड़ते चलि अयलियै